नमस्ते

सारे खिलौने हमारे यहां मिल जायेंगे जो चाहेंगे वो मिल जायेंगे जैसे चाहेंगे वैसे मिल जायेंगे जैसे लेंगी सस्ता महँगा सभी रखे हैं छोटा बड़े सभी हैं आपकी पसंद के ऊपर है ना कैसा पसंद करेंगी बड़े वाले का तीन उन सौ का हो ग जायेगा जी जी वो दो सौ का आ जायेगा उससे बड़ा लेंगी तो पाँच सौ का रहेगा चलिये कर देंगे आप इतना कैश डिस्काउंट कर देंगे आपके लिये पचास का आयेगा

हाँ वो वो सारे खिलौने छोटे बड़े सौ के अंदर आ जायेगा नहीं आ आप लेंगे दो चार लेंगी तो हम कर देंगे ऐसी बात नहीं है एक लेतीं तो नहीं हो पाता दो चार लेंगी तो कम कर देंगे आप घुना पचास का मिलेगा उसमें दो क्वालटी है सौ का भी है पचास का भी है इतना कम कराएंगी चलिये चार पाँच लेंगी तो हम कर देंगे आपका आधा ही कर देंगे चलिये आप इतना कह रही हैं तो वैसे हम किसी को देते नहीं है आप कह रही हैं तभी कम कर रहे हैं नहीं हम करते नहीं हैं किसी को ऐसे और लेंगी ना टेडी बीयर वो लेंगी तो उसी में झुनझुना लेंगी तो हो जायेगा

तो झुनझुना देखेंगी बहुत अच्छे अच्छे झुनझुना हमने रखे हैं आइये आकर देखिये पहले पहले आकर आप उसको देखिये एक बार आइये हमारी दुकान पर बहुत सारे खिलौने मिलेंगे आपको अच्छे छोटे बड़े चलिए दे देंगे आ जाइये पाँच सौ का है बहुत करेंगे आपको चार सौ का लगा देंगे इतना आधा कहाँ मिलेगा आप ही बताइये इतना महँगा अच्छा ट्रैक्टर दे रहे हैं आपको ना तीन सौ चलिये तो पाँच सौ का बहुत करेंगे आपको साढ़े तीन सौ का दे देंगे उससे कम नहीं हो पायेगा एक बार आकर देखिये ना हमारी दुकान पर चलिये अच्छा ले लीजियेगा दो ही सौ में आप भी खुश हो जाइये ठीक है रखें